मेरे विचार से जो बच्चे इस्कूल या विद्यालयों में किसी भी विषय में पूर्ण तरीके से ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाते हैं एवं उन विषयों में उनकी कहीं कमी रह जाती है उन कमियों को दूर करने के लिए बच्चे विद्यालय के बाद शाम के समय ट्यूसन की ओर जाते हैं और उन ट्यूसनों में अपनी कमियों को सीख करके दूर करके अपने जीवन में हमेशा ही किसी बड़े लक्ष्य को हासिल कर लेते हैं जिसके अनुसार मेरे विचार में अगर से देखा जाए तो विद्यालयों के बाद शाम के समय ट्यूसन या प्राइवेट क्लास में जाना बुरा नहीं है कभी भी बच्चों को जैसे कि जिन विषयों में कमी रहती है या फिर विद्यालयों में बहुत सारे बच्चे मौजूद होने की वजह से उन्हें अपनी शिक्षा अनुसार एवं अपनी रुचि अनुसार उन चीज़ों को नहीं सीख पाते हैं तो उन चीज़ों को सीखने के लिए बच्चे प्राइवेट ट्यूसन या इस्कूल की ओर जाया करते हैं